بھائی آپ ڈیلیوری والے بول رہے ہیں میں نے آپ كو آڈر كیا تھا آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں مجھے بھوک بے صبری سے لگ رہی ہے كرپیا جلدی كر كے آپ جلدی سے لے آئیں كیوں كہ میرے گھر پہ كھانا نہیں بنا ہے اور مجھے كھانا بنانے بھی نہیں آتا ہے اس شدت سے گھر كے تمام لوگ بول رہے ہیں مجھ سے كہ كھانا كب آئے گا كتنی دیر لگے گی ورنہ آپ اپنا ایڈریس بتا دیں كہاں پر كس وقت لے كے آئیں گے کیا آپ كو كوئی دویدھا ہو گئی ہے یا آپ مجھے بتا دیں یہاں پر بول رہے ہیں سب كتنی دیر ہو گئی ہے آپ اپںا آڈر لے كے نہیں آئے بھوک لگ رہی ہے بہت تیز میں اپنا خود بنا تو لیتا اس وجہ سے میں نے آپ كو بک كیا تاكہ یہاں پر كھانا اچھا ملتا ہے آپ كی ڈیلیوری ٹائم پر پہنچ جاتی ہے مگر آج كیا بات ہو گئی آپ نے اتنے دیر لگا دی ڈیلیوری لانے میں پلیز مجھے بتا دیجیے آپ كہاں پر ہیں اور كتنی دیر میں پہنچیں گے اور یہ بتا دینا كس جگہ پر آپ كھڑے ہوں گے پھر میں آپ كے پاس سے اپنا ڈیلیوری لینے آ جاؤں گا ٹھیک ہے دھنیہ واد